जि'यां हून जम्मू दै बारे च गल्ल करचै जम्मू च बिजनेस दे बारे च गल्ल करचै बड़े सारे ऐसे लोग हे कि बड़े गरीब हे उ'नें बड़ा जादा तरक्की कीती दी बड़े दूर पुज्जे दे अज्ज ऐसे बी कोई दुकानदार हे जेह्ड़े टॉफियां बेचदे हे अज्ज बड़ियां बड्डियां दकाना उ'नें पादियां न ऐसे बी लोग हे जिं'दे कोल खटारा बस्सां होंदियां आं ते अज्ज उ'नें दस दस बस्सां इक बंदा दिक्खेआ में ओह्दे कोल इक बस्स होंदी ही ते भज्जी त्रुट्टी दी बस्स होंदी ही नुहाड़े कोल ते अज्ज नुहाड़े कोल दस बस्सां न कि'न्नी तरक्की कीती उस बिजनेस अपना बढ़ाया जानि दस बस्सां करी गेआ इक बस्से उप्परा दा दस बस्सां करी गेआ इक बंदा होर दिक्खेआ में इक ऑटो होंदा हा नुहाड़े कश अज्ज दस ऑटो न नुहाड़े कश ते उस बी शैल तरक्की कीती इक संजय नगर बंदा होंदा हा इ'त्थें टॉफियां बेचदा हा ओह् पैह्लें बड़ा गरीब होंदा हा ते अज्ज उसी दिक्खचै ते उसी तां ओह् पन्छोंदा बी निं ऐ कि ओह् टॉफियां बेचदा बड़ा जादा उस बिजनेस कीता ते अज्ज बड़े दूर पुज्जे दा ओह् ते बड़े सारे मसॉज कैटर हे पैह्लें हलवाई होंदे हे ध्याड़ियां लांदे हे ते अज्ज बड़े बड़े दूर पुज्जे दे स्टार कैटर दी गल्ल करचै पैह्लें मेरै कन्नै कम्म करदा रेहा ओह् ते अज्ज कि'न्नै दूर पुज्जी दा में उ'त्थें दा उ'त्थें गै ते अज्ज ओह् किन्नै दूर पुज्जी दा बड़े दूर पुज्जे दा ऐ ओह्दे कोल इ'न्नी बड्डी कोठी पाई दी उ'न्नै ते मेरे कोल कक्ख बी निं ऐ फटी दी झौंफड़ी बी निं ऐ केह् करांऽ ते जि'नें बिजनेस कीता तां गल्ल करचै ते बड़े बड़े खतरनाक लोग न जम्मू च होए ते जेह्ड़े में दिक्खे दे तां होर बी बड़े सारे लोग हे मतलब कि कोई रेह्ड़ी लांदा हा इक गोलगफ्फे दी रेह्ड़ी लांदा हा ते केह्ड़ी जगह् जगह् दा नांऽ भु'ल्लिया बाहु प्लाजा दी गल्ल करचै रामनगर दा बंदा ऐ मुन्नू मुन्नू नांऽ ऐ ओह्दा अज्ज दिक्खो आं कु'त्थें पुज्जे दा ओह् मतलब उ'न्ने गोलगप्फें दा बिजनेस कीता गोलगप्फें दा ते बड़े सारे लोग जेह्के गोलगप्फें दा बिजनेस करदे ते बड़े मुशकल कन्नै अपने घरै दा गुजारा करदे न ते उस इ'न्नी तरक्की कीती दस बारहां ज्हार रपेऽ सेल ओह्दी रोजै दी होनी ऐ दो त्रैऽ बंदे जेह्ड़े ओह्दे कन्नै कम्म करदे ते उस बी बड़ा बड्डा अपना नांऽ बनाए दा ओह्दा नांऽ औंदा ऐ रेडियो पर ओह्दा नांऽ औंदा ऐ दिक्खेओ कुदै बड़ी मश्हूरी ऐ ओह्दी ते जेह्ड़ा डी एस पी ऐ तां ओह्दे घर ओह् बी ओह्दे घर किराए पर रौहंदा सोचो कि'न्नी बड्डी उस तरक्की कीती दी ऐ इक गोलगफ्फें आह्ला बंदा कि'न्ने दूर पुज्जी आ उ'न्नै मैह्नत कीती बड़ी जादा मैह्नत कीती ते ताहियें इ'न्नी दूर पुज्जे दा ओह् ते गल्ल करचै कैटर इक होर बी कैटर हा ते ओह्दे कोल कक्ख बी निं ऐहा ते ओह् कक्ख बी निं ऐहा ओह् मतलब कि कराए पर रौहंदा हा ओह्दे भ्राऽ दी जगह् ही ते उ'न्ने ओह्दे कोला दा बापस लेई लैती ते उस बी इ'न्नी जादा तरक्की कीती ते ओह् बी अज्ज बड़े दूर पुज्जे दा बिजनेस दी गल्ल करचै ते जम्मू कशमीर च बड़ी तरक्की कीती ऐ ते नौकरी नूकरी घट्ट गै लभदी ते जादा बिजनेस गै करना पौंदा कोई रेह्ड़ी ला दा ते कोई किश ला दा तां बी उ'नें बड़ी जादा तरक्की कीती ऐ नौकरी नेईं बी लब्भी तां बी उ'नें आखेआ असें बिजनेस करना अपना दूर पुज्जे दे सोची लैओ गोलगफ्फें आह्ले दे घर डी सी र'वा दा ते इ'यां थोह्ड़े र'वा दा ओह् कि'न्नी तरक्की कीती होग उस मकान बनाया इक रेह्ड़ियै उप्परा मकान बनाया उस बड़ी जादा तरक्की कीती उस ते इ'त्थें नौकरी घट्ट गै लभदी जम्मू दी गल्ल करचै जादै इ'त्थें बेरोजगारी बड़ी ऐ लोग ध्याड़ियां लाइयै बी अपना गुजारा करा दे किश बड़े सारे स्टार ऐसे हैन खतरनाक स्टार न